हमारे यहाँ बाग बगीचे बहुत हैं हम लोग घूमने जाते हैं फिरने जाते हैं तो वहाँ आम के पेड़ हैं जामुन के पेड़ हैं सब हर इक तरह के पेड़ है जब वहाँ खुब अच्छे से ओ उसमें फल लगा रहता है आम पका रहता है देखने में अच्छा लगता है तो उसमें हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और हम लोग कहीं मन्दिर भी जाते हैं शंकर जी के मन्दिर में जाते हैं पूजा पाठ करने के लिए शंकर भगवान की फ़ोटो हम लोग खींच लेते हैं अच्छा लगता है हम लोग वहाँ बगीचे में जाते हैं तो जो अच्छा लगता है हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं अपने खेत में जाते हैं सरसों के खेत में जाते हैं अपने खेत में जाते हैं जो अच्छा अच्छा खूब सरसों फुला रहता है ओ हरा भरा लगता है देखने में अच्छा लगता है ओ भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं ओ अच्छा लगता है देखने में कहीं घूमने फिरने जाते हैं कहीं भी जाते हैं ओ भी देखने में जो कहीं भी अच्छा लगा देखने में वहाँ भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं और अपने घर भी रहते हैं अपने घर भी कुछ लोग हम लोग कुछ भी करते हैं तो उसका भी फ़ोटो खींच लेते हैं कोई त्यौहार भी पड़ता है उसका भी हम लोग फ़ोटो खींच रहें दीपावली में जो हम लोग पूजा करते हैं ओ अच्छा लगता है ओ हम लोग भी फ़ोटो खींच लेते है सारी सजावट रहती है ओ लक्ष्मी माँ की पूजा होती है वह भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं देखने में अच्छा लगता है यही सब देखने में अच्छा लगता है जहाँ घूमने जाती हूँ वहाँ जहाँ देखने में अच्छा लगता है वहाँ फ़ोटो खींच लेती हूँ हम लोग अपने बाग बगीचे खेत अगा हमारे यहाँ बहुत सी बाग बगीचे हैं फूल के पेड़ है जहाँ अच्छी फूल फुलवारी लगी रहती है खूब फूल खिला रहता है देखने में अच्छा लगता है वहाँ भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं बहुत अच्छा लगता है तो यही सब है फ़ोटो खींचने में अच्छा लगता है बाद में हम लोग देख लेते हैं सब बच्चे लोग भी फ़ोटो खींच लेते हैं औ खेत में हरियाली की समय आती है जो सरसो है गेहूँ है धान भी खुब जब पककर ओ बाल भी लटक जाता है देखने में अच्छा हरा भरा लगता है ओ भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं खेत में रहर हम लोग बो देते हैं अरहर में अच्छी फसल लग जाती है अच्छे से फूल लगता है ओ बहुत अच्छा लगता है वहाँ भी हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं फ़ोटो खींचने में भी अच्छा लगता है कहीं भी हम लोग जाते हैं हमारे यहाँ भाई जगह बाग बगीचे खेती बाड़ी सब हैं हम लोग वहाँ बराबर घूमने फिरने जाते हैं जहाँ भी अच्छा लगता है वहाँ हम लोग फ़ोटो खींच लेते हैं